होननांगौ औ बिदिनो दखनायाथ' बुहुतखान दङ आंहा ओमफ्राय खासि हाथाइ सुनाय फारौ मेगन बेनिफ्राय आरो बिदन बेनिफ्राय उल हि जोमनाय बेनिफ्राय आरो माबा बै बेलेक धरननि दखनाबो दं आरो थानाया बुहुतखान दङ दखनायानो आंनिया बहुत बुरजा दं

दानोना अ बुथुमनाय दखनाखौथ' आङो सोर ओइ खाथि खालानि मानसिफोरनोबो सोरनोबा गांसे गांनै रानना हरो बेनिफ्राय आरो आलासिफोर बिदिनो गैयि मानसि माबाब्लाथाय बिसोरनोबो आङो गांसे गांनै हरो बेनिफ्राय बाकिफोरखौ आङो बुथुमनानै न'आव दोनो आङो बेनो आंनियाव दखना फालिया बुहुद दङ दे एकस'खानसो जानो हागौ गोजाम गोदान एकस'खानसो जानो हागौ दङ उल हि सब दंजुबोआनो दे एकस'खानसो जागोन बारनोसो हागौ आं अनुमानावसो बुंदों बिदि दायोमोन आङो हिखौ आगोलो आङो मालायनिबो आदि दायोमोन आङो हिखौ आदि दायोमोन मालायनिबो न'आवनो दायोमोन आगरखौथ' जोङो दखना अग्रं दखना मेख्ला दाबाथाय आगर एरो बेनिफ्राय आरो बबेबा बायदिखौ ओरैनो थल'ल'बो दानानै लायो बिदि बुहुत धरननि माबा कालार दायोमोन आरो जोङो दखनाखौ गोमो खायमा गुफुर बेफोरबायदि दायोमोन जोङो दखनाखौ फालिखौबो दायो बिहु फालि दायो बेनिफ्राय आरो बिसनाखौबो दायो बिसना सादोरबो दायो बेनिफ्राय आरो माबा दायो बै हिसिमा दायो बिदि उलनिबो दायो दानायाव उलनिबो दायो फालिफोराव बिदिनो ओरैनो फिसा फिसा आगर ओरैनो एरोमोन दा आगर फिसा फिसा एरो आरो बिहु फालिफोरावबो आरो बे हिसिमा गिदिर मुगा आवथि लानाबो दायोमोन बेयावबो जों आगर एरोमोन आरो बेफोरखैबो आगर एरोमोन आंथ' हिफोरखौ बिरात अनो हिस्रि हिलाबाबो गारनो बायो आं हिखौ बिदि आङो सब बेसाद ओइ फैसा ताकाफोरखौबो बिदिनो बुथुमनानै दोननानै बिरात अनो आरो जोङो फैसा थाखाखौबो तारमाने बुथुमनानै खरसा खालामनो नांगौखो खरसा खालामो नाङियाव आरो बिदिनो केपासितियै माबायो आरो खरसा खालामो जोङो बिदि पुरुना बुस्तुखौबो मोजां मोनो बुथुमनो जोङो सब बे न'खरनि बुस्तुफोरखौ जोंनो दायत्य' लानानै बुथुमजोबनांगौ आरो माव मा माबादो बेफोरखौ जोङो बुथुमजोबना दोनो आरो न'खरनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोदोनि खानसि दङ खानसि काहा खुरै काहा लथा दङ दङ बेनो बेनो आरो बाहायदोंबो खावसे बेनिफ्राय आरो खावसे दङ बाहायि दङ ओमफ्राय आरो बाहायनायबो दं खानसि काहा आंनियाव पुरुना बुस्तुआ आंनि लोगोआव सना दङ खोमायाव सना बेनिफ्राय आरो आखाइयावबो सुरि दङ बेखिनिया दङ आरो पुरुना बुस्तु आंनियाव तारमाने